जी बोलिए कौन हाँ हाँ मैं अंशिका बात कर रही हूँ प्लमर हूँ बोलिए आपकी क्या मदद कर सकती हूँ हाँ हाँ

अच्छा तो वो थोड़ा आप टाइट करते हो हुआ कि नहीं हुआ मतलब कि नीचे से आप ने चेक किया था कि ठीक ठीक की नहीं अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ अच्छा हुआ आप ने लगा लिया कोई बात नहीं मैं आ कर चेक कर लूँगी जो भी दिक्कत रहेगी आपका घर कहाँ पर है आप मुझे पता बता दीजिए ठीक है ठीक है मैं आ जाऊँगी आप मुझे एड्रैस बता दीजिए आपका घर कहाँ पर है तो मैं अभी आ जाती हूँ जी जी जी जी जी आपके कितने एक ही नल ठीक करना है या दो तीन और है क्या दो हैं हाँ अच्छा दो तीन ख़राब है या एक एक सही है दो तीन ख़राब है अच्छा जी जी ठीक है फिर मैं आ कर चेक करती हूँ आप मुझे ऐसा करिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए एड्रैस तो मैं आ कर चेक कर लेती हूँ ठीक है मैं बस अभी एक घंटे मे पहुंच जाऊँगी हाँ हाँ मैं बस जी जी मैं बस एक घंटे मे आती हूँ जी जी जी ठीक है ठीक है मैं बस अभी एक घंटे मे आती हूँ ओके जी